ہیلو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں حال ہی میں باقاعدگی سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں میں اپنے اکاؤنٹ کی موجودہ حیثیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جیسے کوئی بقایا واجب الادا ہے یا کوئی شکایت درج ہے براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں شکریہ